آداب جناب میرا نام غازی خان ہے میں اپنے جو میرا لینڈ لائن لگا ہوا ہے میں اس کے بلنگ ایڈریس کو اپڈیٹ کرانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے اپنے رہائش کو منتقل کر لیا ہے اور ہم ایک نئے رہائش گاہ پر آرام فرما رہے ہیں اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے جو بلنگ ایڈریس ہے اس کو چینج کریں تبدیل کریں اور اس وجہ سے یہ کریں کہ ہم نے اپنی رہائش گاہ کو منتقل کر لیا ہے اور ہم نے اپنے پتے کو بدل دیا ہے ہمارے بلڈنگ ایڈریس کو تبدیل کریں اور جو ہماری دیگر ایک گاہک کے طور پر آپ سے ہم جو سروس چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارے ایڈریس کو تبدیل کیا جائے یہ ہماری آپ سے درخواست ہے صحیح ہے